जोङो न'खर सोलोंनो थाखाय न'खरखौ फोसाबलांनो थाखाय जोङो बेंकनिफ्राय जोङो लन लायो न' लुनो थाखाय जोङो लन लायो आरो जोङो सेल हेल्फ ग्रुपनिफ्रायबो जोङो लन लायो बि अ निफ्राय जों लन लायो बे बि अ नि फैसाखौ जोङो लाबोनानै न'खराव सोलियो न'नि गासैबो सुबुंफ्रानो जोङो बाहायलायनानै गासैबो जोङो समानै बाहायलाङो गारि बाय गारि बायनोबो जोङो लन लायो बेंकनिफ्राय न'खर न'खराव जोङो सोलिनो हानायनि थाखाय मोजां जानायनि थाखाय आरो न' फोसाबलांनो थाखाय न'खर दैखोलांनो थाखाय जोङो लन लायो बे लन लानायजोंनो जोङो एखमब्ला गोबां सोलोंथाय मोननो हायो लिरनाय फरायनायावबो जोङो फैसा गैयाब्ला जोङो गामि खाथि खालायावबो लाबोनानै जोङो लन लायो जोंनि ग्रुपनि जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्रायबो जोङो लायो बे लायनायजोंनो जोङो न'खरखौ फोसाबो एखमब्ला जोङो गैस्लाबाब्लाबो जोङो एखमब्ला लोमजानायावबो जोङो लायनो लायो लिरनाय फरायनाय उन्दैफोरनि फरायनाय उन्दैफोरनि फिस होनाय न'खर सालायलांनाय एखमब्ला गै लोमजानायावबो जों लायो बिनि थाखायनो जोङो बेंकनिफ्राय लन लानाय जायो एखमब्ला सोरनावबा दाहार लानायाव जोङो होथ'नो थाखाय जोङो लन लायो न'खरनि गासैबो सुबुंफ्रानो नांगौनि थाखाय जोङो एखमब्ला नागिरो बिनि थाखायनो जोङो लनखौ लायो न'खरखौबो जोङो फोसाबलांनो न' लुनोबो जोङो लायो माबा मोनसे बोरमा अमा दाउ बायनोबो जोङो लन लायो आरो बेनि थाखायनो जोङो लनखौ लानाय जायो न'खरनि मिलायलायनानै गासैबो सुबुङानो ज' जानानै न'खरखौ फोसाबलांनो थाखाय जोङो लनखौ लानाय जायो